हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमें चित्र बनाने के लिए भरते रहते हैं किताब भरते रहते हैं किताब जो चित्र मा बनाते रहते हैं तीन साल से बच्चा हमको शुरू करते हैं तो चित्र बनाने लगता है तो हम कहते बच्चे को यह नहीं बनाइए तो नहीं अच् दादी बड़ी अच्छी लगती है हमको बहुत वह हुस्न लगता है हमको बहुत अच्छा लगता है चित्र तो हम भी जाते हैं बाज़ार तो हम रंग और खरीद कर आन देते हैं कोपी और खरीद कर आन देते हैं जो ठीक है बनाईए हमको घर में तो छोटे छोटे बच्चा है ना तीन साल तक बच्चा बनाने लगता है चित्र बनाने लगता है तो हम कहते हैं बच्चे को जो नहीं बनाईए तो कहते नहीं दादी हमारे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं बहुत नीक लगते हैं हमको तो दादी वह बच तो हम भी जाते हैं बाज़ार तो कोपी लाते हैं कभी रंग लाते हैं तो बच्चे से बनाने लगता है तो पढ़ने में हमको बहुत अच्छे लगते हैं दादी बताती बहुत अच्छे लगते हैं तो देखिए भविष्य पर है हमको घर में बहुत बच्चा स छोटे छोटे छोटे छोटे बच्चा है ना तो कहता है रंगा लाते हैं लाल देते हैं हमको चित्र बनाते हैं बच्चे से